हॅं हेल्लो जी कोन काज छियै केकरासे अहाँ बोलै छियै कहाँसे अहाँ बोलै छियै

बिहार काशीसे बोलै छी की कहै लए चाहै छी हम कलाकार छी अहाँ कहियौ की कहना चाही अहाँके जी तऽ कहू ने की कहब तहन अहाँके

जी

मैथिली के गायक छियै अहाँ हमर प्रोग्राम कभी न देखने छियै जी एकबार हमरो अहाँ कलाकारी देखियौ सेवा दियौ हम सब अबै अहाँके सीतामढी जिलामे प्रोग्राम करबै अहाँके समर्थक लोग सब कुछ लोग देखतै योगदान मिलतै अहॅंके हमरो जी जी हमेशा आते हैं एकबार मौका दू सेवा के मौका दू हम आ रहल छी की कहै छी पैसा अठाईस हजार रुपआ लागत आठ लोग हम अहाँके प्रोग्राम करब तीन गो लड़की रहत पाॅंच गो लड़का रहत चारि गो ढोल ठेका सब के साथ हम सब अबै अहाँके जी हमर नाम विशाल भेल जी हम हाजीपुरसे बोलै छी जी पर

जी जी जी जी जी जी जी कोइ दिक्कत न छै अहाँ हमरा जब बुलाव हम आबैके इन्तजार छी अहाँके सीतामढ़ी जनम स्थल छै ठीक छै ठीक छै